میں نے اردو میڈیم سے ٹنتھ پاس کیا ہے اور میں بہت پڑھنے میں بہت انٹلیجنٹ تھی میرا ذہنی ذہن بہت تیز تھا اور میں آگے پڑھنا چاہتی تھی لیکن فیملی کی پرابلمس ہونے سے میں نے آگے تعلیم حاصل نہیں کی اور میں غریب بچوں کو ٹیوشن بھی دیا کرتی تھی فری میں